मेरा पसंदीदा मौसम गर बरसात है बरसात का मौसम मुझे काफ़ी पसंद हे क्योंकि बरसात के दिनों में मुझे बारिश में नहाना बारिश में घूमना बहुत पसंद आता है मैं अक्सर ऐसी बारिश के मौसम में जब ठंडा मौसम रहता है ना धूप ना गर्मी ना ठंड नॉर्मल तापमान रहता है तो मुझे इस मौसम में घूमना फिरना बहुत पसंद आता है इस लिए मैं घूमने फिरने जाती हूँ दोस्तों के साथ परिवार वालों के साथ अक्सर में रोज़ ना कुछ ना कहीं कहीं ना कहीं जाने का प्लान बनाती हूँ कि हम सब लोग घूमने फिरने जाए और बारिश में हम लोग जब घर भी रहते हैं जब कुछ ज़्यादा तेज़ बारिश हो जाती है हम लोग घर रहते हैं तो उस टाइम भी हम लोग घर में ही छत्त पर जा कर नहाते हैं और बारिश के मौसम में उस टाइम पर फिर हम लोग गर्म गर्म भजिए या पकौड़े कुछ बना कर ले आते हैं वो खाते और गर्म गर्म चाट पकौड़ी ये सब खाना हम लोगों को बहुत पसंद हे इस लिए मुझे बरसात का मौसम बहुत पसंद है